जीअं त अॼुकल्ह माहौल हेॾो ख़राबु थी चुको आहे की हवा में बि ऐं पाणीअ मे बि गंदगी अची रही आहे जीअं त नओं ॼावलु ॿारु असांजे घरु अचे त असांखे सॼे घर खे साफ़ु सुथरो रखणु खपे ऐं दज़ ऐं मिटी न अचणु खपे ऐं हुन वेचारे ॿार खे काई तकलीफ़ु न थिए हिन करे हुन जा कपिड़ा डेटॉल में साफ़ु करे रखणु खपनि ऐं जॾीमहिल उहो सुम्हे त हुन जे मथां मछरदानी रखी वञे ऐं आस पास में सॼी साफ़ु सफ़ाई हुजे जीअं हुन वेचारे नंढे ॿार खे कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ु न थियणु खपे छाकाणि नओं ॼावलु ॿारु हिकदमि नएं तरीक़े सां ज़माने में अचे थो ऐं हुन खे साहु वाहु खणण में काई तकलीफ़ु न थिए ऐं हुन खे कोई जीव जंतु चकु न पाए हीअ ॾाढी असांखे ध्यानु ॾियणु खपे हिन खां सवाइ मां त सभिनी खे चवंदमि त सभु ॼणा ॿार खे ऐं ॿार जे आसे पासे में साफ़ सफ़ाई रखी करे हुन खे ख़ुशि रखनि ऐं हुन जी सिहत जो ध्यानु रखनि